दिक्खो जी साढ़े इत्थे जेह्ड़ी स्हेई कम्यूनिटी ऐ ना ओह् ऐ राजपूतें दी राजपूतें दी इन दी सेन्स कि साढ़े हिंदु ब्रैहमण ते साढ़े जिन्ने बी लोक न सब तू इक साढ़ा शैल जेह्ड़ा त्यहार होंदा ओह् होंदा लोह्ड़ी दा त्यहार मीं पता ऐ शायद पजांही दा पंजाब दा त्यहार ऐ लेकिन साढ़े डोगरे बी इसी बड़ी शैल उमंग कन्नै मनांदे न साढ़े इत्थे जद् लोह्ड़ी आंदी ऐ तेरां जनबरी गी ते सानूं इक चीज बड़ी शैल लगदी ओह् ऐ कि लोह्ड़ी फूकनी फूकनी होंदी ना असें ते इक कोई बी चौंक होई गेआ जां कोई बी खु'ल्ला ग्राउंड होई गेआ जां कुसै दा घर बड़ा बड्डा ऐ ओह्दे च गार्डन ऐ ते उत्थें अस करने होन्ने आं अपनी जेह्ड़ी लोह्ड़ी ऐ ओह् मनान्ने होन्ने ते उत्थें केह् करदे अस कि जंदू असें ओह् करना होंदा कि लोह्ड़ी दा मन्नियै चलो तुसें इक भांबड़ा लाई ओड़ेआ भांबड़ा लाया ते ओह्दे बिच्च अग्ग लानी होंदी ते ओह्दे बिच्च असें मुंगफली चौल बिच्च तिल एह् सुट्टने होंदे ते बड़े लोक किट्ठे होई जंदे इक्कै जगह् मन्नियै चलो साढ़े म्हल्ले च कोई पंजाह् सट्ठ घर न ओह् पजांह् सट्ठ घर दे बंदे ना इक्को जगह किट्ठे होई जंदे ते मन्नियै चलो हून जिसलै पंजाह् सट्ठ लोक घर दे लोक किट्ठे होऐ ते सौ डेढ सौ तिन्न सौ सौ डेढ सौ लोक ते किट्ठा होई जंदा ऐ ते ओह्दे बिच्च सानूं इक चीज बड़ी मजेदार लगदी ते ओह् गाने बजदे दुल्ला भट्टी आह्ला इक ते मेरा सांग बड़ा फेवरट ऐ होर बी बड़े न सांग इन्ने ज्यादा अच्छे लगदे सानूं ते साढ़ियां जेह्ड़ियां म्हल्लेदार दे लोग न ओह् नचदे बी हैन नचदे भंगडा पांदे बिच्च बिच्च बड़े ज्यादा लोक ओह् बी करदे कि अपने साढ़े डोगरी फोक सांग ऐ ओह् बी अस नचन्ने होन्ने उं'दे उप्पर उत्थें बड़ा शैल मजा आंदा साढ़े यार दोस्त बड़े किट्ठे होई जंदे उत्थें कन्नै असें नमें नमें कपड़े पाए दे होंदे सानूं ओह्दा ओह्दा चाऽ बड़ा चड़े दा होंदा ऐ

करना जेह्ड़ा बी होंदा ऐ बिच्च सुट्टने सट्टने आह्ला फिर ओह्दे बिच्च इक चीज होर होंदी बड़ी जेह्ड़ी मीं बड़ी कैंट लगदी बड़ी चीज शैल लगदी ओह् चीज एह् होंदी ऐ कि बड़े लोक जद् उत्थें स्पीचां बी दिंदे न कि लोह्ड़ी दा त्यहार कैंह् मनाया जंदा ते बजुर्ग साढ़े जेह्ड़े ऐ ओह् सानूं दसदे कि भाई एह् चीज कैंह् मनाई जंदी ऐ ते किन्ना गै एहदा बैनीफिट ऐ किन्ना केह् ऐ ते फिर साढ़े जेह्ड़े बजुर्ग ऐ ओह् सानूं मट्ठी मट्ठी आक्खा ना ओह् केह् होंदी ऐ ओह् मुंगफली दी चकली केह् आखदे उसी चलो हून मिगी चेती निं आ दा रेयोड़िया ते फिर ओह् संतरे दी बुरकियां ओह् सानूं दिंदे हे खाने आस्तै ते ओह् बड़ी शैल लगदी ही रेबड़ियां ते मेरी फेवरेट ऐ रेयोड़ी खाई खाइयै ते मतलब में अपना गल्ला पकाई लैन्ना होन्ना ते इ'यै चीजां साढ़े जम्मू च बड़ी फेमस ऐ ते साढ़ी कम्यूनिटी ते इसी बड़ा इंजाए करदी ऐ बड़ा बड़ा शुक्रिया थुआढ़ा ऐसे कोच्छन पुच्छदे रवो